नमस नमस्ते अरे हमने सुना है आप मसाज सेंटर खोले हैं हाँ हमने सुना है आपके यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मसाज दिया जाता है हाँ शरीर का पूरा दर्द भी ग़ायब हो जाता है ऐसा है क्या ठीक है और और भी कोई सुविधाएँ है क्या और क्या ब्लीज वग़ैरह फेसिअल यह सब चीज़ें भी होती हैं कि बाल भी स्टाइल किए जाते हैं क्या नहीं हमने सुना था कि बहुत अच्छा हमें सुना है कि आपके यहाँ बहुत अच्छा होता है मसाज पालर बहुत अच्छा खुला हुआ है ना इसलिए बहोत तारीफ सुनी है ठीक है हम आते हैं देखते हैं कैसा क्या है आपके यहाँ किस तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं अच्छा यह बताएं क्या अच्छा हाँ हमने सुना है कि आपके यहाँ ए सी भी लगी है और कर्मचारी भी बहुत बढ़िया बढ़िया रखे हैं आप ऐसी बात है ना अच्छा क्या अच् अच्छा क्या आप यह बताइए कि आप वह होम डिलेवरी भी होती है क्या अच्छा अच्छा तो घर पर नहीं भेज सकते हैं तो वहीं पर आना पड़ेगा ठीक है देखते हैं ठीक है हम आकर देखते हैं दुकान पर कैसा क्या प्रोसीजर है आप लोग क्या क्या सेवा करते हैं कैसे क्या होता है अच्छा दुगान पर ज़्यादा सुविधा मिलेगी हमको अएं अच्छा तो फिर तो ऐसा लगता है कि हमको दुकान पर ही आना पड़ेगा फिर दुकान पर ही आकर बताते हैं ठीक है आते हैं थोड़ी देर में आने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है आकर देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर फैसिलिटीज क्या क्या दे रखी है आपने क्या क्या सुविधाएँ हैं और कैसे क्या चला रहे हैं कहाँ पर है आपकी दुकान ठीक है मालूम कर लेंगे नमस्ते